दिक्खो जी जित्थै में कम्म करना इत्थै एह् सब ते बड़ा घट्ट होंदा सारे आपू चे मिली जुलियै रौंह्दे इत्थै कोई जम्मू दा बंदा कोई कटरै दा बंदा कोई उधमपुर दा बंदा कोई मतलब हर इक जगह् दा कोई न कोई बंदा ऐ इद्धर हून जि'या अस उधमपुर दा इद्धर आए दे कोई रामनगर दा आए दा होना सारे अपनै अपनै इद्धर कम्म करने ई आंदे न हून कम्म करदे बाकी केईं बंदे कन्नै अच्छी बनदी बी ऐ केईं कन्नै नेईं बी बनदी लेकिन असें जेह्ड़ा केह् करना चाहिदा कि जित्थै अस कम्म करा ने उत्थै अस मिली जुलियै रौह्ना चाहिदा भ्राऽ आंह्गर रौंह्ना चाहिदा सारे अपने घरा मतलब इस्सै सोच कन्नै आए दे होंदे कि अस चार पैसे कमाचै ते घर अपना चलाचै बाकी